हेलो जगदम्बा होटल वाला बाजै छियै हँ हम आर्डर जे कयने रहौ अहाँकेॅं मासु भातके तऽ माछ भात किया भेज देलियै माछ मासु भातके आर्डर केने रहौ तऽ मासु भात ने भेजतियै माछ भात भेजलियै माछ भात हमरा नहि नीक लागैया आ भातो बहुत मोट यऽ अहाँकेँ आ मछलियो नहि नीक मछली तऽ हमरा नीके नहि लागैया लेकिन अहाँकेँ मिट केने रहौ तऽ मछली भेज देलियै मासु भात अहाँकेॅं भेजना चाही आ मछलियो चावल जे भेजलियै हँ तऽ ओहोमे सलाद पापड़ किछु नहि यऽ एना किया भेल एहिपर सुधार करु